मेरा पसंदी मेरा पसंदीदा गाना है कलाकार है लता मंगेशकर और उनका ये गाना जो है ऐ मेरे वतन के लोगों ये बहुत अच्छा हमको लगता है वो ये गाना जब कहीं भी बजता है तो मतलब मैं एकदम शांत हो जाती हूँ लगता है क्या जो मैं हरेक चीज़ छोड़कर बस यही गाना सुनते रहे क्योंकि ये गाना जब भी बजता है तो लगता है एकदम अजीब सा लगता है लगता है क्या जो मतलब मतलब सारा जो मतलब पता हमलोग को चला है कि ये आज़ादी कैसे मिला है उस गाना के गाना में गाकर ही दर्शाती है कि हमलोग कैसे आज़ादी मिला है तो ये गाना उनका हमको बहुत पसंद आता है बहुत और अलका याग्निक का हरेक गाना हम दिल से सुनते हैं उनका हरेक गाना हमको बहुत अच्छा लगता है वो जो भी गाते है हम बहुत अच्छे से सुनते हैं उनको गाना अभी चाहे जितना भी गाना नया आ गया हो जो भी गाना है मैं उनके गाना का जोड़ एक भी गाना में नहीं आ सकता है क्योंकि उनका गाना ही कुछ मतलब ऐसा था उनका गाना अभी भी जो बजता है तो लोग झूम उठते हैं उन उनके गाने का कुछ उनका मेन बात है की उनका आवाज जो था आवाज दिल छूने वाली आवाज था दिल उनके आवाज से ही हमको ऐसा लगता था कि ये इतना बढ़ियाँ मतलब गा सकती है मतलब उनका अलका याग्निक दीदी का गाना का आवाज का ही सारा दीवाना था उनका उम्र हो गया था लेकिन उनका आवाज भी अभी भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनके आवाज का दीवाना लाखों करोड़ों लोग हैं उनके आवाज में अभी भी मीठापन है उनके आवाज अभी भी मीठापन से भरा हुआ है उनको शो में जिस समय महिला कोई गाना गाना या डांस करना कर्फ्यू लगा हुआ था उसी समय वो गाना उना गाती थी और उनका आज नाम हरेक लोग जपते हैं और लोग शौक से उनका नाम भी लेते हैं कि अलका याग्निक का गाना सुनेंगे